چاند گرہن اور دمدار ستارے کے بارے میں چاند گرہن وقت پر ہونے والی ایک واقعہ ہے جب زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے اور یہ گرہن کا وقت ہوتا ہے چاند گرہن زمین چاند اور سورج کا ایک خطے میں تشکیل پاتا ہے جس کی وجہ سے چاند کی روشنی منقطع ہوتی ہے چاند گرہن دنیا بھر میں مختلف وقتوں پر واقع ہوتے ہے اور ان کی تاریکیوں کا تعین کئی عوامل پر منحصر ہوتا ہے چاند گرہن کا مشاہدہ کرنا آسمانی جسموں اور طبعی مناظر کو سمجھنے کے لیے ایک علم فراہم کرتا ہے دمدار ستارے کے طور پر وہ ستارے جو روز ڈھائی سے اپنے نو نور بکھیرتے ہے اور آسمان میں چمکتے ہے معروف ہوتے ہے یہ ستارے آسمان میں زیادہ روشن نظر آتے ہے اور ان کی روشنی بعید دور کی جگہوں پر بھی دیکھی جا سکتی ہے کچھ دمدار ستارے ستارہ تشہیر کے لیے معروف ہوتے ہے جیسے کہ سریس جوہری اور سیروس مثالی ہے دمدار ستارے آسمانی و مواقع میں روشنی پیدا کرتے ہے اور ہمارے نیچے زندگی کو متأثر کرتے ہیں